आंनावथ' बिदि मसला मसलि गैया आरो आङो जाय अमा बेदराव होग्रा मसला जेरै दालसिनि गरम मसला जिरा जिरा आरो सिकेन मसला मतन मसला बिदि गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोर नोरसिं आरिखौसो होयो जेरै आरो अमा बेदरफ्राव आंनाव जेबो बिदि मसलाफोर गैया आरो होफानो आरो बिदिनो आरो आंनि बांद्राय ओंख्रिबो संनाय जाया जेरै बिमाफोरसो सङो ओंखायनो आं बांद्राय बिदिखौ इउज खालायनाय जाया दोनखुमानाय मसला गैया जेरै अमा बेदरफ्राव संनाय जेरै मसला गरम मसला बिदिनो मतन मसला सिकेन मसला बेफोरखौल' होनाय जायो आरिखौल' बेनिखायनो आंनाव जेबो मसला दोनखुमानाय मसला मसलिफोर गैया बेनिखायनो आरो जिरा बेफोरखौनो होनायानो जायो जेरै सिकेन मसला आरिखौ बिदिखौल' इउज खालायनाय जायो आरो बिनिखायनो मोनसे बिदिनो जामुंखौ गोथावसिन खालामनो बेजोंनो आरियानो बेफोरनो मसला मसलियानो बेनिखायनो आङो आं बेफोरखौल' इउज खालायो बांसिनानो बिमाफोरल' बिमा बेफोरनो संनायानो जायो ओंखायनो एसेनोसै